हम अपने मेहमानों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और ख़ुशी भी होती है कि हमारे घर मेहमान आए हैं मेहमान मेहमान का स्वागत कैसे करना है कैसे नहीं यह सब सोचने मतलब सोचते हुए अच्छा लगता है तो मेहमान जब आते हैं तो हम लोग का गए गेस्ट रूम तो उसमें बिठाते हैं गेस्ट को उसके बाद पानी देते हैं हाथ मुँह धुलते हैं थोड़ा धुलने के बाद पानी पीने के लिए पानी और मीठा मतलब मीठे में जो भी हो देते हैं मीठा पानी पीते हैं और ठंडी में तो अधिकतर लोग चाय मतलब देते हैं पानी पीने के बाद गर्मी में तो कोल्ड ड्रिंक वोल्ड्रिंग मतलब जो भी जैसा समय वह आते हैं वही हम लोग पूछते हैं उनका मतलब जो मन रहता है वही बताते तो हम लोग देते भी है उसके बाद नाश्ता बनाते हैं नाश्ते में जैसे हो गया टिकिया बनाते हैं ब्रेड पकोड़ा बनाते हैं पकोड़ी बनाते हैं और जैसे पकोड़ी बनाने के लिए प्याज़ प्याज़ को काटते हैं उसमें प्याज़ में लहसून मिर्चा अदरक यह सब डालते हैं और बेसन को मतलब मिलाकर और थोड़ा सा हल्दी उसमें डालकर और नमक डालकर पकोड़ी बनाते हैं उसके बाद बेसन में लपेटकर बना देते हैं पकोड़ी और टमाटर धनिया लहसून मिर्चा यह सब डालकर शील पर सीलबट्टे पर उसको पीसकर चटनी बनाते हैं थोड़ा सा आमचूर डालकर और चटनी बन जाता है नाश्ता नाश्ता दे देते हैं फ़िर खाना बनाते हैं खाने में जैसे हो गया आलू बैंगन पालक की सब्ज़ी और पनीर और पूड़ी बनाते हैं और सेवई बनाते हैं हम तो आलू बैंगन पालक की सब्ज़ी का बनाते हैं अरे आलू आलू को छिलकर और बैंगन और पालक इन तीनों को काटकर धूल के धूल के अच्छे से धूल लेते हैं और कढ़ाई चढ़ाकर उसमें सरसों का तेल डालकर उसमें मेथी मेथी का तड़का लगाते हैं औ लहसून मिर्चा तीनों चीज़ का तड़का लगाकर उसमें यह डाल देते हैं आलू बैंगन पालक और थोड़ा हल्का सा पक जाने के बाद उसमें टमाटर डाल देते हैं टमाटर डालने के बाद उसको अच्छे से पका देते हैं मतलब जब तक सुनहरा ना हो जाए अच्छे से नीचे लगने ना लगे तब तक उसको अच्छे से पकाते हैं पक जाएगा तो यह सब जो अब नमक डालकर उतार देते मतलब यह सब्ज़ी तैयार हो गई और पनीर की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं जैसे पनीर में डालने के लिए पनीर आया तो उसको कट अच्छे से पहले धुलते हैं धुलने के बाद उसको कट कर देते हैं कट करके एक तरफ रख देते हैं उसमें डालने के लिए जैसे प्याज़ लहसून मिर्चा अदरक गरम मसाला धनिया यह सब डालते हैं तो पहले कढ़ाई में तेल डालते हैं तेल डालने के बाद थोड़ा सा पनीर को फ्राई करते हैं पनीर को फ्राई करने के बाद उसको निकाल देते हैं निकालने के बाद उसमें प्याज़ का तड़का पहले मेथी डालते हैं हल्का सा मेथी डालते हैं मेथी डालने के बाद प्याज़ डालते हैं प्याज़ डाले मतलब हल्का ब्राउन हो जाए प्याज़ तो उसमें पीसेंगे लहसून मिर्चा अदरक और गरम मसाला धनिया यह सब मिक्सी में डालकर पीस लेते हैं और हल्दी यह सब पीसने के बाद उसमें प्याज़ जब सुनहरा हो जाए तो उसमें हम डाल देते हैं डालने के बाद थोड़ा मसाले को पकने देते हैं मतलब जैसे जब तक तेल ना निकलने लगे मसाले से तब तक मसाले को पकाते हैं मसा जब मसाला पक जाए तो उसमें टमाटर डालते हैं टमाटर को भी थोड़ा हल्का भूज लेते मतलब कि जब तक टमाटर पक ना जाए फ़िर उसके बाद जब पक जाता है तो उसमें जब मसाला अच्छी तरह से पक जाता है तो उसमें वह डाल देते हैं पनीर पनीर को थोड़ा उसमें मसाला में थोड़ी देर भूनकर दो चार मिनट तक भूनकर भन लेते हैं और उसके बाद उसमें पानी डाल देते हैं पानी डालने के बाद हल्का सा मतलब ज़्यादा नहीं थोड़ा पानी डाल देते हैं मतलब जितना ग्रवी चाहिए हमको उतना डाल देते हैं और अपने मतलब स्वाद के अनुसार उसमें नमक डाल देते हैं नमक डालने के बाद थोड़ा सा पका लेंगे उसके बाद यह सब्ज़ी तैयार हो गई उसके बाद आई सेवई बनाने की तैयारी तो पहले दूध उबाल लेते हैं दूध में थोड़ा सा पानी डाल देते हैं दोनों को पका लेते हैं अच्छी तरह दस पंद्रह मिनट तक अच्छे से पका लेते हैं मतलब अच्छे से दूध पक ना जाए तो उसमें पकने के बाद उसमें क्या डालते हैं इलायची डालते हैं इलायची डालने के बाद उसमें चीनी डालते हैं और जैसे मतलब मसाला हुआ जैसे सेवई का मसाला हुआ उसमें जैसे मक्का हुआ नारियल हुआ और मतलब जो भी है मसाला जिसके पास काजू बादाम जो भी है मतलब उसमें ड्राई फ्रुट डालते हैं और जब अच्छे से पक जाए तो एक कढ़ाई में अलग से सेवई को घी में डालकर अच्छे से भून के रख देते हैं जब वह दूध तो उसमें जब उसमें डालकर सेवई उतारकर गैस बंद करके रख दीजिए तो वह बन गया वह तैयार हो गया सेवई भी तैयार हो गई अब आई पूड़ी बनाने की तैयारी तो जैसे कि खस्ता वाले पूड़ी खाने के मन कर रहा है तो उसमें आटा में वह डाल लेते थोड़ा रिफाइन दाल डाल लेते हैं और अजवाइन और मंगरैल और थोड़ा सा खाने वाले सोडा डालकर अच्छे से आटा को गूंथ लेते हैं गूंथने के बाद अच्छा से मतलब एकदम अच्छे से गूंथ के और उसका पूड़ी बना देते हैं और पूड़ी बन जाता है तो मेहमान के आने की ख़ुशी भी होती है कि चलो मेहमान आए हैं आज उनकी ऐसी मतलब यह यह बनाएँगे यह बनाएँगे उनको यह खिलाएँगे इतने दिन रहेंगे तो यह खाए वह खाए मतलब बहुत सारा होता है कि बनाने का मन भी करता है कि हमारे घर में मेहमान आए हैं हम उनके मतलब अच्छे से ऐसे ख़ुश रखे कि हाँ कहे कि हाँ उनके घर गए थे तो यह खाए थे वह खाए थे मतलब अच्छा भी लगता है कि और घर भी भरा रहता है कि मेहमान आए हैं बच्चे भी सारे ख़ुश रहते हैं हम लोग भी ख़ुश रहते हैं कि मतलब उनको क्या बनाए क्या नहीं बनाए आज यह बनाएँगे कल वह बनाएँगे यह सब सोचते रहते हैं और अच्छा भी लगता है मेहमान का आना और अच्छा भी लगना चाहिए क्योंकि मेहमान कहाँ रोज़ आते हैं कभी कभी आते हैं तो अच्छा लगता है कि हमारे घर मेहमान आए हैं ख़ुशी मतलब हम लोग बहुत ख़ुश रहते हैं कि मेहमान हमारे यहाँ आए हैं और अच्छा भी लगता है तो हमें मेहमानों की सेवा अच्छी करनी चाहिए उनके साथ व्यवहार भी अच्छा करना चाहिए उनको अच्छा अच्छा भोजन बनाकर और मतलब जो भी है सब कुछ अच्छे से उनके साथ रहना चाहिए अच्छा व्यवहार करना चाहिए मेहमान

कि ख़ुश होकर जाए कि नहीं नहीं ख़ुश होंगे तो कहेंगे यह ऐसे थे वैसे थे ऐसी बात नहीं है हम लोग बनाते हैं खिलाते हैं सब अच्छे से रहते है प्रेम से मतलब अच्छे से बोलते हैं उनके साथ अच्छा से व्यवहार भी करते हैं उनके साथ बैठते भी हैं बाते भी करते हैं मतलब हँसी मज़ाक जितना भी हो सकता है हम लोग उनके साथ अच्छे से रहते हैं मतलब उनको यह ना हो कि हम लोग यहाँ हैं तो हमें ऐसा लगे वैसा लगे यह सब बात नहीं है हम लोगों की अच्छी लगती मतलब हमारे यहाँ ऐसे भी है कि मतलब सब अच्छे से रहते हैं यहाँ आना सबको पसंद भी है और यहाँ के लोग भी आते हैं मेहमान तो सब ख़ुशी रहते कि चलो आज हमारे यहाँ मेहमान आए हैं यह उनके साथ यह करेंगे वह करेंगे मस्ती करेंगे यह सब मतलब बहुत अच्छा लगता है हमारे यहाँ मेहमान का आना इसलिए हमें मेहमानों को अच्छे से रखना चाहिए उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और अच्छे अच्छे पकवान भी बनाकर देना चाहिए यही है अच्छा है सब